मां ठीकु आहियां हा कल्ह असां तव्हांजे होटल में आया हुआसीं असांखे ओतिरो मज़ो कोन आयो हुओ थोरो मूंखे इअं लॻो जो हुन में परोठी सैं अची वेई हुई हिकु ॾींहं अॻिजी तव्हां पंहिंजे होटल में जे फ़्रेश जो इंतज़ामु रखो ताज़े जो ताज़ो मिले सभु जीअं सुठो थींदो तव्हां वटि सुठा ग्राहक बि ईंदा असां बि ईंदासीं पर असांखे होटल में अचण खां पोइ इहो सोचिणो पवंदो आहे अगरि हिकु परूथो न निकिरे सिहत जेका आहे हम्म सिहत जेका आहे उहा ताज़े में त आहे परूथे में नाहे पर कंहिं अहिड़ियूं बीमारयूं थींदियूं आहिनि जेके परूथे सां नी ठीकु थींदियूं आहिनि कंहिं चवंदा आहिनि राति जो पकल सुबुह जो खाइजे त हुनजो बी पी वग़ैरह नार्मल थी वेंदो आहे या अहिड़ी कंहिं ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जे वास्ते ज़रूरी आहिनि भई खाइनि उहे परूथा पर जेके असां ठीकु था खायूं असां छो परूथियूं शयूं खायूं तंहिं करे मां तव्हांखे राय थो ॾियां सलाह तो ॾियां कि असां जॾहिं बि तव्हां वटि अचूं या ऑडर कयूं त असांखे फ़्रेश सभु कुझु खपे उहो तव्हां छा कयो हा ॾिसो जॾहिं कस्टमर ईंदो आहे ऑडर कंदो आहे त इंतज़ार त कंदो ई आहे इअं त नाहे उथी करे भॼी वेंदो पर जंहिं हुनजे टाइम जे हिसाब सां न मिलंदो त थी सघे थो को को अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके भॼी बि सघंदा आहिनि त पंहिंजे हुनखे एक्टिव रखणु खपे इस कुकिंग वारे खे जेको सभु कुझु समय सां ठाहे करे ॾे ऐं अगरि हिकु ॾींहं जो ई मसालो सुबुह जो शाम ताईं उहो ई हलाईंदव त सुबुह जो ठहियल मसालो जेको सुबुह असरु ॾींदो शाम ताईं हुनजो असर ख़तमु थी वेंदो आहे उहो असर कोन ईंदो आहे फ़्रेशनेस जो त शाम जो इअं लॻंदो आहे भई परूथो मूंखे मिलियो आहे त ओड़ो रखो जो ठाहींदा बि रहनि ऐं हलाईंदा बि रहनि माना हिकदमि सस्तो हुजो सुबुहअ जो तव्हां इअं कयो भई सूप ठातो माना लौकी जो ई सूप ठातोसीं सुबुह जो तव्हां ठाहे करे रखे छॾियो पंज ॾह किलो हाणे उहो पंज ॾह बीकर तव्हां सॼो ॾींहं हलाईंदव त शाम ताईं हुन में लौकी जे सवाद जो कुझु रहिजी कोन वेंदो आहे समुझायव न समुझायव त हिन हिसाब सां जेको भई टाइम टू टाइम थींदो रहे भई हा ॿिनि कलाकनि टिनि कलाकनि में ख़तमु थी वञे ॿिनि टिनि कलाकनि जे वास्ते वरी ठाहे वरितोसीं उहो त ठीकु रहंदो आहे पर सॼे ॾींहं जे वास्ते उहो ई ठाहे करे रखण थोरो इअं लॻंदो आहे जो भई हाणे राति जो उहा ई शइ न मिली आहे जेकी जंहिंजे वास्ते असां आयासीं ताज़ी त पंहिंजे धर्म में हम्म त अहिड़े हिसाब सां जेको कमु थींदा आहिनि होटलनि जा तव्हां त ख़ुदि ई ऑडर कंदा रहंदा आहियो तव्हांखे त ख़बर आहे पर हाणे तव्हांजा कार करण वारा करतार जेके बि आहिनि कुक वग़ैरह उहे छा था कनि ऐं छा नथा कनि हुन ते बि निगराणी रखण त ज़रूरी थिए थी न ऐं सुठो कयव मूंखे ई सभु ॻाल्हियूं ॿुधायूं पर जीअं मूंखे कल्ह फ़ील थियो मां तव्हांखे अॻियां ॻाल्हि रखी आहे हाणे जेके आडर असां ॾींदसि तव्हांखे उहो सम्झूं था त तव्हां सुठे नमूने पंहिंजी सेफ़ रैसपी तयार करे मोकिलींदव ताज़ो ठाराए करे त असांखे जे हा कुझु महिमान अचण वारा आहिनि त मां इनकरे तव्हां सां ॻाल्हायो महिमाननि जे अॻु असांजी इज़त रहिजी अचे ॿ परिवार अचिणा आहिनि ॿिनि परिवार में पंज छह ॼणा हूंदा सत खनि हूंदा असां मिलाए करे ॾह ॼणा हूंदासीं हा हम्म ठीकु आहे ॾिसो त भाॼियूं त ज़रूरी आहिनि सुकियूं बि रस वारियूं बि चावर आहिनि त हुन सां गॾु जीअं त कढ़ी चावर थी विया त कढ़ीनि में चा भाॼियूं ई हूंदियूं आहिनि ऐं हिक त सब्ज़ी विझंदा हम्म त जेका हिकिड़ी सुकी भाॼी बि हूंदी त चावरनि में असां कढ़ी विधीसीं बाक़ी रोटी ॿियो या ॿियो कुझु खाऊं था हुन सां गॾु त सुकी भाॼी बि हुजे असांखे बिना मखियल अणिको ऐं फुलियल खपे जे जेको फुडिजी अचे जेको फुंडजी अचे उहो खाइण वारो थी वेंदो आहे जेको न फुंडंदो आहे उहो चॿाइण जी बि मुश्किल लॻंदो आहे ऐं उहो सवादु कोन ईंदो आहे त ज़रूरु फुंडियल फुल्का हुजनि त सुठो आहे

ठीकु आहे हिकु हिकु मिठी शइ बि हुजे खाइण खां पोइ अड़े राति जे खाइण खां पोइ हिकिड़ी मिठी शइ बि हुजे हा भले

हा ठीकु आहे

नेरन त हा अठें त खनि अची वेंदा पर मां समुझां थो अचण में उन्हनि खे देरि थी थी सघे इनकरे नेरन में त असां वटि जेको थी वियो सो घर में तयार करे वठंदासीं हम्म छो जो नेरन में वधीक कमु कोन थींदो आहे उहो घर में थी वेंदो बाक़ी हाणे ॾींहं जो ऐं राति जो खाधो त तव्हां वटां अचे त ठीकु आहे शाम जो चांहि बि घर में थी वेंदी चांहि पाणीअ जो हिसाबु किताबु थी वेंदो न काई चांहि सां गॾु ॿियो कुझु खपे उहो घर में आहे असां वटि

हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ हुन हिसाब सां तव्हांखे पेमेंट असीं ॾींदासीं जेतिरो बि थियो ॾिसो मां करण खां त एडवांस कयां पर एडवांस करण जो मूंखे जेको अनुभव आहे रुइणो पवंदो आहे काफ़ी टाइम सां न मिलंदो आहे ऐं असां वेट करे थकी पवंदा आहियूं सुम्हण जे टाइम ते अचे थो सामान त पोइ कीअं खाऊं कीअं सुम्हूं इहा ॻाल्हि थी वेंदी आहे तंहिं करे जो मूंखे टाइम सां सभु कुझु मिली वञे त मां पहिरें पेमेंट करण वास्ते तयार आहियां पर मां समुझां थो जे सामान अचे जॾहिं अचे जीअं अचे मां हुन वक़्तु पेमेंट करे छॾां डिलीवरीअ सां गॾु आहे लॻभॻि हिक खां डेढु पोणे ॿीं जे विच में ठीकु आहे शुक्रिया शुक्रिया सुठो सुठो मनु सुठो हा हरि ओम हरि ओम